मेरी जेह्की सबतु सबतु खास मेरे जेह्ड़े मैं घुमने गेदी ही जेह्डे मिगी याद न ते अदु मिगी सबसे खास मेरे लेई ते ओ मेरे स्कुला दे पेपर ते अस अस साढ़े कदे फ्रैंड्स जदू ओ साढ़े रिजन एह् असेई आक्खा की थुआड़ी पिकनिक जा दी ते अस बड़े खुश औने असेई बड़ा खुश खुशी होंनी की चलो अस जागे मजे करदे सारे सारे कोला पैह्ले टाइम मैं गेदी ही अपने फ्रेंड कन्ने फ्रेंड्स कन्ने छेमी क्लास च ओह्ले मैं छेमी क्लास च ही ते असेई इत्थै लियै जंदे हे बागेबहू लियै गे हे असेई ते कन्ने लियै गे हे मानसर उत्थै असे इन्ना मजा कित्ता इन्ना मजा घुमे फिरे बस इक चीज दा अफसोस हा की उत्थै अस्सी हमारे टिचरे ने वोटिंग नी करन दित्ती औह्दा फील होया हा थोह्ड़ा जेहा होंर अस्सी इन्ना मजा आया हा इन्ना मजा नचना खाना पीना सब केश इंजॉय करना फोटो खींचने बड़ा शैल लगदा हा ते फि अस गे हे अट्ठमी क्लास च असे लियै दनसरवा ते कन्ने नो देवी गे हे उत्थै इन्नी शैल जगहा अस उत्थै नाह्ते धोते ते कन्ने असे मजा कीत्ता उत्थे नचे नुचे गाड़ियां च ओ स्कुल घट्ट गे जाना ते कल्ले जाने च बड़ा अन्तर की स्कुल कन्ने अपने फ्रेंड कन्ने जाना बड़ा शैल लगदा ओ कल्ले जाने कोला केश शैल नी लगदा क्युकी अस बौर होंई जंदे ते अस गे अपने फ्रेंड कन्ने स्कुला कन्ने जादे ते अच्छा लगदा ते अस जागते असे टीचर कन्ने मस्ती करनी उनेई बी नचाना कुद बी अपे बी नचना ते असेई बड़ा मजा आना ते ओह्दे बाच च जाना ते कन्ने टीचर कन्ने मस्ती करनी ओह् देन साढ़े साढ़ी लाइफ दे सारे कोला शैल दिन हे ते स्कूला ते फिर बड़े सारे ओ शैल रौहंदे लगदे ते ओह्दे बाद दसमी दी गेई मैं कल्ले बी बड़ी बार जेह्दी ही अपने दोस्ता कन्ने मैं पैह्ली बार गेदी ही ओह्ले मैं ही ग्यारहवीं क्लास च पत्नी टॉप गेदे हे अस सारे जने घरे आह्ले गी पूछिए असे इक गड़ी कीत्ती ही ते अस इत्थै अस इत्थै पंज जने हे पंज ते अस गेदे हे मेरी एक क्लास दा मुड़ा हा ओह् अपनी गड़ी लियै गेदा हा ते अस चार जने हे मैं मेरी मेरी दोस्त अस तीन दोस्त टीचर कन्ने मस्ती करनी उनेई बी नचाना कुद बी अपे बी नचना ते असेई बड़ा मजा आना ते ओह्दे बाच च जाना ते कन्ने टीचर कन्ने मस्ती करनी ओह् दिन साढ़े ते अस उत्थै बी बड़ा मजा कित्ता बर्फ च जाना बर्फ दे गोले बनाने इक दुए दे उप्पर सुटने खाना पीना चा पीनी बर्फ च चा पीने दा मजा गे केश होंर ऐ उत्थै किटठे बैइयै चा पीनी होंर बी उत्थै झूले शुले लेने बड़ा मजा कीत्ता असे उत्थै बी ते ओह् चीज मिगी ओह् चीज ते मी बड़ी याद ऐ ते एक बारी अस गेदे है वैष्णो माता गेदे हे अस सारे जने अपने दोस्त दुस्त अ भैना भुना कजन क्यूजन अस सारे गेदे हे वैष्णो माता ते उत्थै के होंया के ते सबसे फ्ही जे इक चीज याद ऐ पैह्ले बी गे अस गेदे हे ते मेरी फ्रेंड ते ते मेरे कजन अस्सी गेदे हे हे ते अस एक दकान च रूके हे ते उत्थै स्टाल लगे दे औंदे ना जंदे जंदे ते अस उस्सी आक्खेआ की मैं लैती उधरो काफी मैं काफी लैती उधरा ते मेरी जेह्डी सहेली ही ते मैं काफी पीने लग्गी ते ओह् मिगी आक्खेआ शैल ऐ मैं आक्खेआ उस्सी आ शैल ऐ तु बी पी ले ते ओ ते उस्स मतलब जेह्डे कोला असेई लैती उसनै औने उस्सी दुद देई उड़ेआ ते ते ओह् पी ते अस सोचे की एह्दी काफी चिट्टी ऐ ते साढ़ी काली ते ओह् पी ऐ ते ते ओह् मैं उस्सी पुछेआ की शैल एह् तेरी काफी बोलदी आ बड़ी शैल ऐ ते तेरी शैल ऐ मैं आक्खेआ आ मेरी बी शैल एह् ते मैं सोचेआ ओह् मी आक्खे तो टेस्ट करी ले मैं आक्खेआ ना मैं नी करना ते ते ओह् बी गेई लैने ते मेरी त्ररी जे मेरी त्ररी जेह्डी भैन ही ओह् बी गेई लैने उस्सी उस्सी आक्खेआ जेह्डी काफिया मी बी देओ ओह् लेने गेई ते उस आदमी ने आक्खेआ की मैं दुद दित्ता हा मैं अस सारे हस्सी हस्सी हस्सी हस्सी पागल होई गे असे मैं काफी लैती ही ते ओह् दुद पिया दी ही ते ओह् आक्खा दी की ओह् बड़ी शैल ऐ बड़ी शैल ऐ ते ओह् जेह्डी लाइन दा बड़ा शैल बोआ करदा हा ओह् गल्ल मिगी पुरी चेता और बी बड़ी गल्ला इ'यै जैइयै असे सारे जाना ओह् मजे करने असे उत्थें बोह्ना ते फोटो शोटो खीचने एक दुजे दा मजाक शजाक बगैरा उड़ाना बड़ा शैल लगदे ओ दिन मिगी ते बड़े शैल लगदे ते जाना उदरो आना ते नखरे करने बड़े बड़े शैल लगदे हे कॉलेज दे दिन ते स्कुला दे ददिन स्कुला दे दिन ते मेरे बड़े शैल लगदे हे बस एक जे जंदु ओह् ग्यारहवी बारमी ते ओह् ओह्ले अस फ्रेंड कट्ठे गे हे अस स्कुला दी तरफा नी गेदे हे अस बखरे गेदे हे की ओह्ले टाइम ओह्ले टाइम उन्न लाकडाउन लग्गी गेदा हा ते कन्ने उधर स्कुले च गे ही साढ़े दोस्त ओने राही केश अस्स पराने दोस्ते कन्नै गे हे ते ओह् इंदा जेह्ड़ा कहंदे ना की साढे जे मिगी जोल्लै तक जाद ऐ मिगी दसमी दा दसमी दिन आह्ले तक मी बड़ी शैल बाद जियां अस पिकनिक गेदे हे जां किधर बी गे ग्यारहवी बारमी दा असेई कैश बी कुछ कैश बी याद नी केह्डे दोस्त औने केश हे कुछ नेई केई ओह्दे वक्त अस नेई इन्ना स्कुल गे ना कैश ना असेई ते कदे घुमने लेई जान जेदे कन्नै अस इक दुजे पजा दी सके आ ते एह् कुछ बी नेई होंया लेकिन मिगी मी बड़ा शैल लगेआ की मेरे दिन इ'यां मिगी बड़ी बड़े जे असेई जगहा जे मी ओह्ले बी अल्ली बी याद न अपने ओह् दिंन कट्ठे बैठना कट्ठे रोटी खानी कट्ठे जाना घुमने गी ताई पाई कदे कोई बड़ा शैल देन हे ओह् बस एह् जे ऐ